बताइए छुट्टी भाई देखिये इतना नहीं मिल पाएगा छुट्टी के लिए छुट्टी तो बहुत कम लेना पड़ेगा बहुत रियर केस में छुट्टी तो मिलना बहुत कठिन है और कोई रास्ता बनाना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा लेकिन छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी और कोई रास्ता नहीं है मालिक इसमें कोई रास्ता नहीं है एन जी ओ वाले टीम में और इस तरफ से कोई रास्ता वास्ता नहीं भी छुट्टी के लिए बहुत कम हम लोग ख़ुद ही नहीं ले पाते हैं छुट्टी अप्लिकेशन डाल देंगे ऊ तो अप्लिकेशन डालना आपका काम है ठीक है दिक्कत यह है कि अप्लिकेशन आपका स्वीकार लेंगे कि आपने मतलब आपने अबिकेशन को दिया ठीक है देने के बाद क्या है भाई वहीं से ठप लग जाएगी रही बात हम भी उसको फॉलो करेंगे आगे पढ़ाएंगे वह भी वहीं तक रह जाएगा और फिर मिरर छोड़ कर वापस चला जाएगा इसलिए छुट्टी

मेडिकल थोड़ी न मतलब मेडिकल में काउंटर साइन मांगा जाता है काउंटर साइन काउंटर साइन मिलेगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है ठीक है ऑफलाइन तो है नहीं कि गए ठप्पा लगवा कर चले आए इसलिए मेडिकल वेडिकल बहुत मायने नहीं रखता तुरंत उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा देखा जाएगा आप मेडिकल बनवाए हैं उसके साथ आप कैसे हैं क्या है मौके पर आपको भी देखा जाएगा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फॉन के माध्यम से तब जा कर छुट्टी ग्रांट होती है ऐसे नहीं हो पाता हम लोग ख़ुद ही मजबूर हैं न कुछ और चलिए उसके लिए देखेंगे लेकिन अभी प्रयास करेंगे लेकिन अभी कोई हमारे पास कोई ऑप्सन नहीं है

हाँ के ऑप्सन

हाँ जरूरी है ठीक है अप्लिकेशन दीजिए लेकिन उसके लिए हम प्रयास करेंगे देखिए मांग के दिन छुट्टी अभी सम्भव नहीं है दे दीजिएगा छुट्टी सम्भव है नहीं प्रयास कर सकते हैं उसके लिए हम ठीक